کھانا پکاتے وقت ہم تانبے کے برتن اور کٹوری کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ تانبے کے برتن میں کھانا کھانے سے ہمارا ہاضمے کا جو نظام ہے وہ بہتر ہوتا ہے